दबाइ कोनो एहन दबाइ सस्ता भी होइ छै कोनो एहन महगा भी होइ छै सस्ता दबाइ जब लैके रहै छै तऽ लोक जादा मारि करै छै कि नहि फल्लाँके दोकानमे एतनेमे दबाइ भए जाइ छै अहाँ बहुत महगा दबाइ दै छी ओहि कारण लोग एहि दोकानसे ओहि दोकानके दबाइ लैलए चैलि जाइ छै दबाइ कोनो दबाइ महगा भी होइ छै कोनो सस्ता भी होइ छै महगा दबाइ जल्दी काम करै छै एहि कारण लोग दबाइ लए भी नहि पाबै छै एहि बजहसॅं लोग

आओर मुफ्तमे दबाइ तऽ नहि आबै छै कोनो भी सरकारी अस्पतालसॅं जे भी दबाइके जरूरी पड़ै छै दबाइ खरीदै लए पड़ै छै खरीदके ही दबाइ खाइ लए पड़ै बाहरसे कोइ सुबिधा नहि छै दबाइ आबैके जेतने दबाइ बिकै छै ओतनेमे अपन घर भी चलेनाइ होइ छै

ओहनी हमेशा घरके भी चलाबऽ पड़ै छै सरकारी अस्पताल तऽ दबाइ तऽ कोनो आबै नहि छै जे भी दबाइ छै अपन खरीदके लाबऽ खाऽ स्वास्थ ठीक अइ ओहिके कारण लोग दबाइ भी खरीद कए खाइ छै जेकरा जेतना पैसा छै ओहि हिसाब लोग दबाइ खरदै छै जकरा कम पैसा छै सस्ता दबाइ कीन कए खाइ छै जेकरा पैसा छै ओ अपन महगो दबाइ कीनकए खाइ छै जकरा समझदारी छै ओ दबाइ झेलऽके हम महगो दबाइ मिलाके खेबै तऽ हमरा खराबी करतै आ बहुत आदमी जेकरा समझ नहि छै ओ अपन जेतबे पैसा रहै छै ओही हिसाबे अपन खरदै छै खाइ छै बहुत एहेन दबाइ आबै छै जेकर सस्तो दबाइमे ठीक भए जाइ छै बहुत आदमीके महगो दबाइ खेलाक बाद ठीक नहि होइ छै जेकरा जेकरापर बिश्बास छै दबाइ खाइ छै जे कमो दामके दबाइ खाइ छै ओहोसे ठीक भए जाइ छै कहलक की जे फल्लाँ डाक्टर बहुत बढ़िऑं दबाइ देलकै तुरत ठीक भाए गेलियै तोहर दबाइ खेलियऽ एते महॅंगा तबो ठीक नहि भेलियऽ जेकरा जहाँपर बिश्बास छै ओहि अनुसार दबाइ कीनकऽ अपन खाइ छै दबाइ सस्ता भी होइ छै महगा भी होइ छै दबा ई ई लेकर गेल घर जहन की फेर दबाइ वापस भी करैलए आउ कहलक की नहि फल्लाँ दोकानके सेम दबाइ देलकै तऽ हम चुप भए गेलियै हम नहि लेब दबाइ

तब आराम होइ छै एहिके बाद फिर तब दोसर दबाइ चलाएल जाइ छै

दबाइ शूट करै करैपर बात होइ छै एहिमे आर आगू